गेलेनायाव जेब्लायबो जेन्नाय आरो देरहानाया थाखायो बेनि थाखायनो गेलेनायाव जेन्नाय आरो देरहानायखौ लानानै जों जेबो दुखु फोरमायनो नाङा जों गेलेनायाव जेनोब्लासो जों साबसिन नायबिजिदनानै नोङो मायाव गोरोन्थि मावदों नोङो मायाव गोरोन्थि मावाखै जों बेखौ बुजिनो हायो जों खेला गेलेनानै जुदि जेनदोंब्ला जों बे जेननाया मानि थाखाय जेन्दों बबाव गोरोन्थि जादों बबावहाय मा जेंनानि थाखाय जोङो जेन्दों दा जोङो जेनोब्लासो जों बेफोरखौ मोनदांनो हायो दा बेखायनो जोङो खेला गेलेनायाव जेन्दोंब्लाबो जोङो जेन्दों होन्नानै दों थानो नाङा जों मालाबाबो जेन्दों होन्नानै गावखौ फायसयनो नाङा बेखायनो जों खेला गेलेनायाव जेनोब्ला आंनिबा मोजाङानो मोजांसो जों साबसिन खालामनो हायो जोङो मायाव गोरोन्थि मावदों मा गोरोन्थि मावनायनि जों जेन्दों मा गोरोन्थि मावनायनि थाखाय जोङो जेन्नांदों जोंं बेफोरखौ जों मोनदांनो हायो दा बेखौ मोनदांनानै जोङो मा खालामनो हायो बे मोन्दांनायखौ जोङो मा अब'हाय गोरोन्थि मावदों बे गोरोन्थिखौ जोङो सुद्रायनो हायो बा जोङो साबसिन खालामनो हायो जोङो बेनि बे खारननि थाखाय जों जेन्दों जों बेखौ मोजां खालामनांगौ नैबे जोंनि गोसोआव सान्नाय फैयो दा जोङो बे जेन्नायाव बे गोरोन्थिखौ जाहाथे नेक्स्ट आरोबाव गोरोन्थि जाबावा बे गोरोन्थि जायिखौ जों आरो साबसिन खालामनो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ जों खस्थ' खालामनांगोन बे गोरोन्थिखौ लानानै जोङो खस्थ' खालामनांगोन जों खस्थ' खालामनांगोन जों प्रेकटिस खालामनांगोन जों जेन्दों होननानै थायोब्ला जोङो गावखौनो हगारसारोबा जेन्दों होननानै बेयो गोरोन्थि दा बेखायनो जेन्नाया जोंनि थाखाय मदद लाबोयो मानो होनोबा जोङो गोरोन्थिखौ नुनो मोनो मानि थाखाय जेन्दों अबाहाय जेन्दों बेफोरनि गोरोन्थिखौ मोन्नानै जोङो गावखौ साबसिन खालामनानै हायो आरो उननि इयुनाव जोङो साबसिन खालामनानै जों देरहासार जानो हायो